जी जी बोलू जनगणना मे फैमिली मे पूरा आदमी के देबे के हय नाम ने तऽ जी लिख लू हमर नाम उदय ठाकुर आ उदय ठाकुर लिख लेलियै आ पत्नी के नाम पूजा देवी और माता पिता हए तऽ माता पिता के भी नाम हए ओहिमे ठीक माता पिता मे मदन ठाकुर मम्मी सुमिन्द्रा देवी आ लड़की भी हय एगो शिवानी कुमारी हँ आ ऐज भी लिखै केँ हय ऐज सबके उमर शिवानी कुमारी छओ साल शिवानी कुमारी के छओ साल आ हमर उदय ठाकुर के अठाइस साल आ वाइफ के चौबीस साल आ पापा के पचपन आ मम्मी के बावन आधार कार्ड लिखू बत्तीस छियासी चौंसठ छब्बीस बावन जीरो छओ आ आ वाइफ के भी आधार कार्ड के लेबे के हए ओ लिखू वाइफ के बहत्तरि पचास सत्तर पच्चीस एकसठ पन्द्रह आओर किछु ओ तऽ पापा के आधार कार्ड के नम्बर लिखू बेरानवे पचपन एकहत्तरि चौंतीस पचहत्तरि हँ हो गेले कोइ बात नहि छै ठीक हय हो गेले सब आदमी के हँ बोललियै सब आदमी के हो गेलै